السلام خیریت ہے جناب

دیکھیے لائبریری کے ٹائم فی الحال صبح دس بجے سے شام آٹھ بجے تک ہے اب یہ بتانا پڑے گا کہ کون سی کتاب ہے تو بتا سکتے ہیں مل جائے گی کس ایگزام کی آپ پریپریشن کر رہے ہیں جی جی اس سے متعلق بہت ساری کتابیں ہمارے پاس ہیں لیکن اس کے لیے آپ کو ایک سمپل سا پروسیس کرنا ہوگا ایک اپ ایپلیکیشن فارم فل کرنے ہوگا اس کے بعد آپ کو لائبریری کی ممبرشپ لینی ہوگی اس کے بعد آپ کوئی بھی کتاب پندرہ دنوں کے لیے ایشو کرا سکتے ہیں اس کے لیے ایک سمپل سا ایپلیکیشن فارم بھرنا ہوگا جس میں آپ کی کچھ بنیادی معلومات ہوں گی اس کے بعد ممبر شپ مل جائے گی اور ممبر شپ ملنے کے بعد آپ کوئی بھی کتاب پندرہ دنوں کے لیے ایشو کرا سکتے ہیں ایک ساتھ چار کتابیں ایشو کرا سکتے ہیں ممبر شپ کا کرائٹیریا کوئی مطلب ایسا کوئی کرائٹیریا نہیں ہے بس آپ کی لائبریری کے پاس آپ کی کچھ معلومات ہونی چاہیے جیسے آپ کا نام کیا ہے عمر کیا ہے ابھی موجودہ مشغلہ کیا ہے تعلیم ہے تو کس فیلڈ میں یہی ساری بنیادی معلومات ہوتی ہیں جی میں سن نہیں پا رہا ہوں آپ دوبارہ کہیں گے نہیں نہیں فری آف کاسٹ لائبریری ہے اس میں پندرہ دنو ں کے لیے آپ کو فری آف کاسٹ ہی کتابیں ملیں گی اس سے زیادہ اگر آپ کتابیں رکھنا چاہتے ہیں اس سے زیادہ دنوں کے لی ایشو کرانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو ایک معمولی سی فیس ادا کرنی ہوگی جو کہ ایک دن کے حساب سے پانچ روپے ہے پانچ روپے پر ڈے کے حساب سے پندرہ دنوں سے جتنا زیادہ ہوگا اس حساب سے فیس جمع کرنی ہوگی جی مل جائے گی لیکن پانچ روپیے دن کے حساب سے آپ کو ادا کرنی ہوگی ایک فیس اور کتاب جب آپ ایشو کراتے ہیں تو کتاب کی حفاظت وغیرہ کی ذمہ داری آپ کی ہوتی ہے وقت پر جمع کرنا یہ سب ساری ذمہ داریاں آپ ہی کی ہوتی ہیں تو جیسے ہی آپ ممبر شپ فارم فل کرتے ہیں تو اس میں کچھ گائڈ لائنس ہوتی ہیں اس کے تحت آپ یہ ذمہ داری لیتے ہیں کہ میں جو بھی کتاب ایشو کراؤں گا اس کو جمع کرنے کی وقت پر اس کو لا کر جمع کرنے کی ذمہ داری میری ہے اور اس کی حفاظت کی بھی ذمہ داری میری ہے اس کا پروسیس یہ ہے کہ کتاب کی جو موجودہ بازار میں قیمت ہے اس کو بطور فیس آپ کو ادا کرنی ہوگی ساتھ میں سو روپیے کا جرمانہ بھی ہوگا اچھا کتاب مطلب اگر کتاب میں کوئی خرابی ہو جائے کوئی پھٹ جائے یا کچھ اور ہو جائے تو اس سی صورت میں کتاب کو ریپیئر کرنے کی ذمہ داری آپ کی ہے آپ کو ریپیئر کر کے کتاب لا کر جمع کر سکتے ہیں اس کے لیے کوئی فیس وغیرہ نہیں ہے ہاں جی مرمت آپ کے ذمے میں

جی جی آپ کا استقبال ہے آپ آئیے صبح دس بجے سے شام آٹھ بجے تک ہماری لائبریری کھلی رہتی ہے وعلیکم السلام